मुझे पूरे दिन में अलग अलग चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम में हमें पानी की आवश्यकता होती है जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे पानी पीना होता है तो उसमें भी मुझे पानी की ज़रुरत पड़ती है उसके बाद मैं बाथरुम में जाती हूँ तो वहाँ ब्रश करने में भी मुझे पानी की आवश्यकता पड़ती है उसके बाद मुझे कपड़े धोने में भी मुझे पानी की आवश्यकता पड़ती है उसके बाद स्नान करने भी मुझे पानी की ज़रुरत महसूस होती है उसके बाद बाहर आती हूँ तो मैं झाड़ू और पोछा लगाने में भी मुझे पानी की आवश्यकता पड़ती है उसके बाद जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो मैं सूरज भगवान को भी जल चढ़ाती हूँ तो उसमें भी हमें पानी की ज़रुरत पड़ती है उसके बाद शिवजी को और भगवान जी को स्नान करवाने में भी हमें पानी की ज़रुरत पड़ती है उसके बाद जब मैं रसोई घर में जाती हूँ तो रसोई घर में मैं चाय बनाती हूँ तो चाय में भी हमें पानी की ज़रुरत पड़ती है उसके बाद जब मैं आटा गूँथती हूँ तो आटा गूँथने मे भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ सब्ज़ी या दाल मैं जो भी बना रही हूँ तो उसमें भी हमें पानी की ज़रुरत पड़ती है खाना बनाने के बाद हमें बर्तन जो होते है अब उन बर्तनों को धोने के लिए भी हमें पानी की ज़रुरत पड़ती है उसके बाद घर के बाहर जो आंगन है पेड़ लगे हुए होते हैं तो उन पेड़ों को पानी देने के लिए भी हमें पानी की ज़रुरत पड़ती है जिससे वो पेड़ भी हमेशा हरे भरे रहें उसके बाद जानवरों को पानी भी पीलाना होता है उसमें भी हमे पानी की ज़रुरत पड़ती है बाहर जो खेती होती है खेती खलिहानों में भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी हमे पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद हमें बाहर जाते हैं कहीं भी हम तो हमें तब भी हमें बाहर जाते ही पानी की आवश्यकता पड़ती है तभी भी हम बाहर कोई दूसरा स्त्रोत अगर हम नही ढूंढ पाते हैं तो हमे पानी साथ लेकर चलना पड़ता है तो उसमें भी हमें पानी की आवश्यकता महसूस होती है उसके बाद शाम को खाना बनाने के बाद मैं पानी पी कर सोती हूँ तो उसमें भाई मुझे पानी की आवश्यकता महसूस होती है